हलो हाँ नमस्ते मैम गवरमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाना था इसीलिए जानकारी चाहिए थी हमको क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा

इंटर में लेना है दो सौ तैंतालीस या क्या क्या क्या क्या निवास भी लगेगा मार्क्सशीट चरित्र प्रमाणपत्र भी बनेंगे चरित्र प्रमाणपत्र भी लगेगा नमस्कार

पढ़ाई उसकी

चलो देखते हैं चलो देखते हैं क्या इसका अच्छा और कोई कोर्सेस मिल जाएगी क्या और कोई बा वो कागज रह गई क्या

विभाग में टेस्ट विभाग में टेस्ट नहीं होगा

अच्छा अच्छा हाँ ठीक है और कोई तो रहेगा नहीं ठीक नमस्ते मैम